आंनि मुङा देबदास नार्जारि आंनि बिफानि मुङा लाइसरन नार्जारि आंनि बिमानि मुङा कानुबाला नार्जारि गामिया जाहैबाय सबायझार आरो पस्ट अफिसा जाहैबाय हुल्टुगाव डिस्ट्रिकआ जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला आमफ्राय पुलिस स्टेसनआ जाहैयबाय कक्राझार आमफ्राय आरो आंनि आं सासे बिफा जाबाय आरो आंहा फिसाज्ला सासे दं बियो आंनिनो फिसाज्ला नामा जाहैबाय आंबर' नार्जारि आरो बिसिनि मुङा जाहैबाय कुनजुनि बसुमातारि जों दा साथामजोंनि संसार सोलिगासिनो दा बेखिनि